नहीं थोड़ी सी तबियत खराब हो गई थी सर मैंने सिलेबस सारे करवा दिए हैं सर मैंने सारे कोर्स करवा दिए हैं उनको याद भी करवाएँ हैं आज थोड़ी सी तबियत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आएँ जी मैम मैं आज जाऊँगी डॉक्टर के पास चेकअप करवा के फिर कल से मैं आ जाऊँगी जी जी मैम जी मैम जी जी टेस्ट अभी अगस्त के महीने में लिए थे जी जी मैम ठीक है मैं कल आ जाऊँगी